हम एगो किसानके बेटा छी हमर मम्मी पापा सभ खेतमे काम करै छै हमर बहिन खेतमे काम करै छै हमहु काम करै छियै हमहु कोदारि पाड़े छीयै आरि कोन बनाबै छियै पानि दै छियै बारिश नहि होइ छै तऽ आओर धान ओहिमे रोपै छियै धान रोपि कऽ धान कटाई होइ छै कटाइ करि कऽ झाँटे छियै आओर झाँटिके बाद मिलपर लय जाइ छियै तऽ इएह खेती सब करै छियै आओर खेती मे मक्कइ भय गेलै गेहूॅं भय गेलै आओर मूर भय गेलै ई सब खेती करै छियै टाइम टाइम पर बारिश नहि होइ छै तऽ फसल जरि जाइ छै तऽ हम मजदूर लऽ जायकऽ तोड़बाबै छियै आओर दू बीघा दू बीघा खेत करै छियै खेतमे फसल होइ छै सब रंग के तरह तरह के फसल होइ छै कभी कभार मौसम खराब होइ छै तऽ बारिशमे डुबिए जाइ छै कभी कभार जरि जाइ छै आओर कभी कभार ठीको रहै छै कभी धान रोपै छै आओर खेतमे हम दूसराके खेतमे काम करै छियै दूसरा लोक हमरो खेतमे काम करि दै छै सब अपन भाय जेकाँ काम करै छियै सब फैमिली जेकाँ काम करयछियै